अज्जकल जियां जियां समें बदलदा जा दा साढ़ी सवेर होंदी ऐ ते एलेक्ट्राॅनिक्स कन्नै शुरू होंदी ऐ ते ओहदे बाद ते पूरे दिन अस हर चीज साढ़ी इलेक्ट्राॅनिक्स मशीनरी गै यूज करा ने आंं चाहे अस बल्ब आन करां दे आं चाहे अस फैन चला ने आं जां आफ करा दे आं चाहे अस पानी दी मोटर लगा रे आं चाहे अस गैस आन करा दे आं चाहे अस घरा दा कोई बी कम्म करा दे आं इक टूथ ब्रे ब्रश होई गेआ कोई बी साढ़े घरै दा कोई बी कम्म जेह्ड़ा होंदा ऐ मशीना दे बगैर अधूरा बैठा दा ऐ होर कुतै इक म्हीने आस्तै जियां लाइट गै बंद होई जंदी ऐ ते साढ़ी जेह्ड़ी सारा कुछ रुकी जंदा इक तरह तू ना साढ़ी पक्खे चलदे न साढ़ी लाइट चलदी ना साढ़ा पानी चढ़दा ना साढ़ी गड्डियां चलदियां क्योंकि अज्जकल ते गड्डियां बी ऐल्कााट्रानिक होई गेदियां जिस कुसै गी चार्ज निं करो ते गड्डियां बी नेईं चलने आह्लियां साढ़ी बच्चेआं दी पढ़ाई पढ़ाई आस्तै बी हून कंप्यूटरस आई चाहिदे फोन चाहिदे लैपटाप चाहिदे ओह् सब बिजली कन्नै गै चलने निक्का जेहा पैन लेई लो जेहदे कन्नै अस सारे दिन पढ़ना एह् सब मशीनी तौर उप्पर गै त्यार होआ दा ऐ इक ऐसा टाइम आई गेदा ऐ कि इसले अस नैचरल रिसोरस दे बजाए अस मशीना उप्पर ज्यादा डिपैंड होई गेदे आं साढ़े घरै दे सारे कम्म दफ्तरां दे कम्म खेतरेआं दे कम्म हर जगह हर जगह टैक्नालाजी गै यूज होआ दी ओहदे कन्नै केह् होई गेदा कि अस मैक्सीमम टैक्नालाजी उप्पर हून डिपैंड होई गै गेदे आं साढ़े घरै दे मतलब देश बास्तै अगर इक दिन आस्तै बी टैक्नालाजी रुकी जंदी ऐ इंटरनेट रुकी जंदा ऐ कुतै ते बड़े सारे कम्म भामें बैका दे ना जां पढ़ाई दे न जां रिसर्च दे न बहुत सारे कम्म साढ़े रुकी जंदे न ते जेहडी एह् तकनीकां जेह्डियां एह् साढ़े देश गी अग्गें बी लेइये जा'रदियां होर कुतै ना कुतै अस इनें तकनीकें उप्पर पूरी तरह निर्भर होई गेदे आं क्योकि अस इं'दे बगैर इक पल नेईं रेही सकदे अस दस मिन्ट बी नेईं रुकी सकदे ते अस अपना फोन चेक करा दे होन्ने आं कि साढ़ा इस्टां उप्पर केह् मैसज आई गेआ साढ़े फेसबुक उप्पर केह् मैसज आई गेआ साढ़े कोई नोटीफिकेशन ते नेईं आई गेदी ऐ इक तरफ ते एह् टैक्नोलाजियां एह् रिसोर्सिस साढ़े आस्तै यूसफुल ना ते कुतै ना कुतै अस अपना बहुत बहुत सारा समय इन चीजें उप्पर बरबाद करा ने आं बरबाद इस तरह तू करां दे आं कि जेह्ड़ा कम्म अस कुछ अच्छा करने आस्तै कुछ नया करने आस्तै अस अपना समां लाई सकदे ऐ ओह् सारा समय हून लाने होन्ने आं एह् फोने उप्पर जां अस फिर टी वी उप्पर कोई कम्म होऐ ते सीरयल बगैरा दिक्खने अपना समां बरबाद करां दे आं होर किसी अच्छी जगह गी दिक्खने दी बजाए कुछ अच्छा सिक्खने दी बजाए अस एह टैक्नोलाजी गी दूसरी तरह इस्तमाल करा दे आं जेह्ड़ा कि साढ़े आस्तै बेहतर नेईं ऐ सानूं चाहिदा कि अस जो बी टैक्नीकल टूल्ज न जां साढ़े रिसोर्सिस न इस तरह दे अस इं'दे इं'दा यूज करचै क्योकि इं'दे कन्नै साढ़ी जिंदगी असान होई जंदी मगर एहदा मतलब एह् नेईं होंदा कि अस पूरी तरह इं'दे उप्पर गै निर्भर होई जाचै होर अपनी तरफ कुछ नया करने दी कुछ नया सोचने दी सब कुछ छोड़ी गै ओड़चै असेंगी केह् चाहिदा कि भाई अस इन टूल्स दा इस्तमाल उन्ना गै करचै जिन्ना कि साढ़े आस्तै जरूरी ऐ ना कि अस अपना दिन रात पूरा ते सब कुछ इनें चीजें च मतलब अपना समय बरबाद करचै अपने परिवार गी समें देने दे बजाए अपने समाज गी समें देने दी बजाए सिर्फ इन चीजें उप्पर निर्भर होई जाचै सानूं इ'यो होंदा कि भाई इं'दे चीजें कन्नै टैक्नोलाजी दे टूल्स न जा ओह् सब मशीनरियां इं'दे कन्ने साढ़े कम्म असान जरूर होई जंदा लेकिन असान होई जंदा ते ओह्दे बाद साढ़े कोल बहुत सारा बत्थेरा साढ़े कोल टाइम बचदा समें बचदा उस समें गी असें कुछ नया करने आस्तै कुछ नया सिक्खने आस्तै इस्तमाल करी सकदे ऐसा नेईं ऐ कि इन चीजां दे सिर्फ नकसान गै न साढ़ी देश दी अगर तरक्कियां होआ दी जां अज्ज दे युद्ध क्षेत्र बिच्च साढ़े कोल नमें नमें हथियार न जां सानूं नमीं चीजां जेह्दे कन्नै अस अपने देश दे बार्डर स्कीम होर स्कोयर करी पाए दे होर सब केहदी बजह कन्नै न करी पा दे आं इस टैक्नोलाजी दी बजह कन्नै करी पा'रदे आं अज्ज साढ़े जेह्ड़े सैनिक न साढ़े किसान न साढ़े ऐजुकेशन सैक्टर दे जेह्ड़े लोग न रिसर्चस न एह् सब बच्चेआं गी होर बेहतर सिखाई पा'रदे ओहदा कुतै ना कुतै इक रीजन एह् बी ऐ कि टैक्नोलाजीकली अस इन्ने अग्गें बधी चुके दे आं कि साढ़े कोल अच्छे रिसोर्सिस बनी गेदे होर अस अपने बच्चेआं गी होर अच्छा सिखाई सकने आं अपने किसाना गी अच्छी तकनीकां दस्सी सकदे आं जेहदे कन्नै कि ओह् लोक होर बेहतर अच्छा दस्सी सक अपना प्रदर्शन करी सकदे न होर आने आहले टाइम च बी जियां जियां समां बधदा जा'रदा टैक्नोलाजी ते होर होर अच्छी होंदी जा दी जेह्ड़ा कि सानूं समाज नू फायदा लैना चाहिदा होर उस समाज दी तरफो सानूं एह् होना चाहिदा कि अस समाज दी बेहतरी आस्तै कम्म करचै होर इन जो बी साढ़े टूल्स जां साढ़े रिसोर्सिस न इं'दा इस तरह तू इस्तमाल करचै कि साढ़ा समें स्हेई जगह लग्गे अस पूरी तरह एहदे उप्पर निर्भर नेईं होई जाचै कुतै अस इस टैक्नालजी दे गै गुलाम नेईं होई जाचै अपनी सोच गी थोह्ड़ा खुल्लापन देचै होर अपने देश गी होर अग्गें लेई जाई सकचै क्योंकि अज्ज ते बैसे गै पूरे विश्व बिच्च इक दूए कन्नै जेह्ड़ी प्रति सफलता ऐ ओह् बड़ी बधी चुकी दी ऐ होर एह् तां केह् अस अग्गें निकली सकदे जिसले अस अपनी हर चीज दा इस तरीके कन्नै इस्तमाल करचै जेह्दे तरीके अस जिंदगी कुतै बी जन्ने आं चाहे ओह् टेक्नोलाजी ऐ चाहे ओह् अपने घर डेली रुटीन्स जिसलै अस बे तरीके चलने आं ते पूरी तरह अस लाइफ च पूरा तालमेल नेईं बठ्हाई पांदे सारा समें अस ब्यर्थ दे कम्मै च गवाई ओड़ने होन्ने आं ते सानूं इन्ना टैक्नीकल जो टूल्स न जां टैक्नोलाजी ऐ जियां साढ़े लैपटाप होई गे जां फिर साढ़े कंप्यूटर होई गे जां साढ़ी स्मार्ट क्लासिस न एह् साढ़ी बेह्तरी आस्तै बनी दियां ही लेकिन असें एहदा जेह्ड़ा अंधाधुंद इस्तमाल करी जारदे हा होर अपना समें अच्छी कम्म दी बजाए सिर्फ बरबाद करां दे आं ते सानूं चाहिदा कि अस इस तरह दा समां बरबाद नेईं करचै अस इं'दा इस्तामल करचै लेकिन इस तरह दा करचै कि जेह्दे च साढ़े देश दी प्रगति होवे ते अस अग्गें निकलचे तरक्कियां करचै साढ़े बच्चे जिंदगी च अग्गें निकलन ना कि सिर्फ इक फोन तक जां किसे लैपटाप जा किसे मशीनरी तक गै सीमत होई जान इक दिन अगर कोई इस मशीन नेईं चला दियां न ते अस सिर फड़ियै बैठी जाचै कि भाई हून अग्गें केह् होगा जियां कि अज्जकल होआ दा गै दो सानूं टू जी मिलेआ हा साढ़ी फिर बी उ'यै हलात ही थ्री जी मिलेआ तां बी उ'ऐ हालत ऐ फोर जी फाइव जी सब कुछ मिला दा सानूं मगर अज्ज बी अस केह् ऐ सानूं ओह् बी घट्ट पवा दा होर इक टाइम ओह् बी ऐ हा सिर्फ इक लैंडलाइन फोन होंदा हा ते ओहदे कन्नै बी कम चली जंदा हा सरी जंदा हा कम्म लेकिन समें दे कन्नै अस इ'नें मशीनें उप्पर इनें चीजें उप्पर इन्ने निर्भर होई गेदे कि अस एह् सोचना भुल्ली गेदे हा कि साढ़ा इक अपना दमाग ऐ असें इसी बनाए दा ऐ ना कि इन मशीनां ने सानूं बनाए दा ऐ अस अपने आप गी इक मशीन समझना शुरू होई गेदे आं हलांकि मतलब अस उस ईश्वर दी सर्वोतम रचना लेकिन अस अपने आप गी इक मशीन तू कंपेयर करा दे होन्ने आं कि नेईं जी एह् मशीन ऐ एह् बैस्ट देई सकदी ऐ अपना अस भगवान दी बनाई संरचना साड्ढी कोई ओह् क्रेटीविटी ऐ गै नेईं ऐ जो करै दे आं अस मशीना उप्पर डिपैंड करने होन्ने भामें केईं बारी ते हून अस जियां ए टी एम तू बी कढा दे होन्ने आं पैसे केईं बारी उत्थे बी गल्ती लग्गी जंदी मशीना मशीन ते मशीन ऐ जी अगर इंसान कोला गलती होई सकदी ते मशीनां कोला तू गल्ती नेईं होई सकदी ते सानूं एह् जेह्ड़ी जो बी टैक्नीकल टूल्स न जो बी सानू साईंस दी बजह कन्नै सानूं तरक्कियां मिली दियां अस एहदे गुलाम ना होइये एहदे मास्टर बनियै रौह्गे ते खरा रौहगा ओह् साढ़े आस्तै बी खरा साढ़े समाज आस्तै साढ़े परिवार आस्तै क्योंकि अज्ज दे टाइम च अस बहुत सारा समें अपना जियां असें फोन उप्पर बरबाद करने होन्ने आं जां सोशल मीडिया उप्पर बरबाद करने होन्ने क्योकि सोशल मीडिया ने सानूं कुछ देना नेईं है ना सानूं नालेज लैना चाहिदा जेह्ड़ा जरूरी ऐ ओहदे इलावा अगर अस बेफालतू दियां अस रीलां दिक्खा ने हा जां कुछ दिक्खा ने आं अगर ते कुछ अच्छी चीज दिक्खा ने फिर ते ओके अगर अस कोई अच्छी चीज नेईं दिक्खा दे होर बेकार दी रीलस दिक्खी जारदे आं ते ओहदे च साढ़े कोई बेह्तरी नेईं ऐ ना ते दिमागी स्तर उप्पर ना समाजक स्तर उप्पर सानूं उत्थे हर तरह तू नकसान गै पुजदा ठीक ऐ साढ़ी अक्खां खराब होआ दियां साढ़े कन्न हेडफोन अस लगाई लगाई अस घूमदे रौहन्ने साढ़े कन्नै उप्पर एहदा असर पवा दा केह् केह् ठीक करगे अस इक मशीन इक छोटा जेहा फोन होई गेआ जियां साड्डा इक चार्जर ओह् अज्जकल दे जमान्ने च कुसै गी बी लब्भी जाए ते ओह् उत्थे गै जाई चिपकी जंदा उसी नेईं पता के ओहदा कोई सोशल सर्कल ऐ ओहदी इक फैमली ऐ इक समाज ऐ दोस्त न मतलब ओह् इक इक दूए कन्नै मिली जुलियै रैहने दी बजाए न इक कल्ले कमरे बिच्च इक फोने दे कन्नै पूरी ध्याड़ी कड्ढी सकदा पूरी रात कड्ढी सकदा उसी कोई फर्क नेईं पौंदा ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़ी जेह्ड़ी सोशल कनेक्टीविटी समाजक जेह्ड़ा साढ़ा इक तालमेल हा ओह् कुतै ना कुतै हून खतम होई गेदा कुतै इक ओह् बी समें हा कि जिसलै अस स्पैशली इक मतलब खास खास मौके उप्पर इक दूए दे रिश्तेदारें दे घरे जंदे हे मामे मासियां कोल जंदे हे बुआ फुफड़ै कोल जंदे हे लेकिन हून अस फोने उप्पर गै हाल पुच्छी लैन्ने होन्ने इन्ना बी नेईं करदे कि चलो ठीक ऐ कदें जाइये मिली आचै इस टैक्नालिजी ने सानूं इक जगह बिठाई ओड़े दा बस साढ़े दिमाग गी साढ़ी सोच गी साढ़े रिश्तेआं गी ठैहराई ओड़े दा कुतै ना कुतै होर होर केह् बोलचै इस टैक्नोलाजी ने साढ़ी पूरी जिंदगी गी इक हाल्ट उप्पर लेई आंदे दा इक स्टाप उप्पर लेई आंदे दा जिसले कि अस कि मतलब इन चीजां गी अपनी बेहतरी आस्तै इस्तामल करने आस्तै बनी ही लेकिन कोई बी ओह् आखेआ जंदा नी जेह्ड़ा विज्ञान इक बरदान बी ऐ होर इक अभिशाप बी ऐ असें इसी बरदान आंहगर इस्तमाल ते करी लेआ लेकिन एह्दा अभिशाप आहले पास्सै अस ज्यादा चली गे होर ज्यादा ज्यादा इन चीजें दा इस्तामाल करियै मशीनां उप्पर डिपैंड होई गे अपनी बिरासतां अपनी साढ़ी संस्कृति ही ओह् सब सब कुछ भुल्ली गेदे अस होर चेता केह् रेही गेदा कि सिर्फ एह् मशीना सवेरे उट्ठो मशीना शामी सोने तकर मशीन गै साढ़ी जिंदगी च होर अस अपने आप गी बी इक मशीन गै समझी लेदा कि बस हां इक जगह बस बैठी गे इत्थे गै सारा सानूं नाॅलेज मिला दा एहदे तू बाहर कोई नालेज नेईं मन्नेआ इनें तकनीकां तुसेंगी नालेज बी मिलदा इ'नें तकनीकें इस्तमाल करियै साढ़ी जिंदगी असान होई गेदी ऐ लेकिन असान क्यों होई दी ऐ असान होई दी ऐ ते मतलब जेह्ड़ा तुंदे कोल समें बचेआ कुछ नमां सिक्खने च नमां करने च लगाओ होर अस ते लास्ट असली इ'यो आक्खना चाहन्ने आं कि टैक्नोलाजीकल टूल्स साढ़ी बेहतरी आस्तै बने दे लेकिन सानूं इं'दा मास्टर बनना ना कि इं'दा गुलाम